आङो ना गुरनायाव सानसेखालि लोगोफोरजों ज' ज' थांबा खेबनै खेबथाम गुरनायावनो आङो मासे ना गिदिर मोनदों आरोना बे नाया खुसियामोन खुसिया नाखौ मोनदों आङो ओमफ्राय बेहाय आं खुसियाखौ मोननाय समावहाय आं रंजादोंमोन आरखि आंहा ना खुसिया मोनदों आंहा ना खुसिया मोनदों गिदिरथार बिदि होनदोंमोन आङो ओमफ्राय बे समाव लोगोफ्रा माबायदि ना माबायदि ना होननानै आंनि ना गुरनायखौ नायनो फैबाय हाब नोंहासो बिरात गिदिर ना मोनदों खुसिया मोनलाय लायदोंहाय मालाय बेहासो बेबायदि होननानै आंखौ लोगोफ्रा बुंदों आरोखि ओमफ्राय बे बुंनाय समावहाय आङो आङो बे ना गिदिर मोननाय समाव आं होनबाय आरो नोंस्रासो मोनाखै आंहा मोनदों ए गावस्रा आं ना मोननायखौ मेगन सासो गारबाय आरो बिदि होननानै आं बुंदों लोगोफोरखौ ओमफ्राय बिसोर होनबाय आरो आंखौ नोंहालाय ना गिदिर मोननानै नोंहाल' गोथाव जादो बाल दा जोंनोबो हरदोहाय एसे एसे जोंनोबो हरनांगोन बेबायदि होनदों ओमफ्राय आं होनदों दे बिदिबालाय दा जाफैदोना आं एसे एवनानै आं होगोना नोंसोरनो बेखौनो ज' जालायलायगोन बेबायदि होननानै आं बुंदों लोगोफोरखौ लोगोफ्राबो बेहाय आं बुंनाय समाव दे होनबालाय जोंबो दा एसे एसे जाफैगोन बेबायदि होननानै खुसि जादों लोगोफ्रा बेखौहाय आङो लोगोफोरनोबो एसे एसे एवनानै होबाय ओमफ्राय होनानै बिदिनो ज'यैनो जों जालायलायदों ज' ज' थांनाय हिसाबै जों जयैनो जानाय जादों